میرے گھر میں کافی سارے الیکٹرانک اشیاء ہیں اور میں ان کو استعمال بھی کرتی ہوں اور میرے پاس جیسے کہ واشنگ مشین ہے پریس ہے مائکروویو ہے الیکٹرانک کپڑے سلنے والی مشین ہے اور اے سی وغیرہ بھی ہے جس سے میرا ان سے یہ ساری چیزیں میرے جو کام ہوتے ہیں ان سب میں بہت ہیلپ ہوتی ہے جیسے جو واشنگ مشین ہے اس سے میں کپڑے ایزیلی دھو دیتی ہوں اور بہت جلدی کپڑے دھل بھی جاتے ہیں ایسا میرے پاس کم از کم تین یا چار سال سے رکھی ہوئی ہیں واشنگ مشین میں میرے کپڑے بہت آسانی سے دھل جاتے ہیں اور بہت صاف دھلتے ہیں اور پریس سے مجھے باہر کپڑے نہیں دینے پڑتے آج کل تو ویسے بھی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے لیکن پریس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے مجھے باہر کپڑے نہیں دینے پڑتے اور میں اپنے گھر میں ہی پریس کر دیتی ہوں اور جیسے مایکروویو ہے تو مجھے جب بھی کوئی ٹیسٹی سا کھانا بنانا ہوتا ہے تو مجھے میں مایکروویو کا استعمال کرتی ہوں جیسے پزا وغیرہ بنانا ہوتا ہے پھر کوئی چیز گرم کرنی ہوتی ہے وہ بھی اور الیکٹرانک جو کپڑے سلنے والی مشین ہے اس سے میرے پیروں میں درد نہیں ہوتا جیسے جو دوسری مشینیں ہوتی ہیں اس سے پیروں سے چلانے پر یا ہاتھ سے چلانے پر درد ہونے لگتا ہے لیکن الیکٹرانک کپڑے سلنے والی مشین جو ہے وہ بجلی سے ہی چلتی ہے اور اس سے کپڑے آسانی سے سل جاتے ہیں اور جلدی بھی سلتے ہیں پیروں میں درد بھی نہیں ہوتا اس سے اور مجھے یہ ساری چیزیں بہت پسند بھی ہیں